तऽ मनुष्यके चित्र हम बना लै छलियै साइकिल बना लै छलियै डेक्स बना लै छलियै ई सभ बनेबाक छल आओर दोसरोके प्रोत्साहन दै छलै जे अहुँ सभ बनाउ अइ तरहक हमरामे छल परन्तु नहि रहलइ ओ बात हमरामे नहि ओइ तरहक समय नहि बनलइ या ओइ तरहक हमरासँ नहि बनि सकलइ हम नहि ओइ तरह आगू बढ़ि सकलियइ लेकिन इच्छा छल आओर एखनो रहैये इच्छा जे नीकसँ नीक पेन्टिंग बना सकी या कऽ सकी से इच्छा रहैये इएह की कहय छै जे अनुभव छल जे मानि लिअ ई करी सुनैत रहय छियै एखनोमे मिथिला पेन्टिंगवला से जे बनेबाक लेल इच्छा रहैये जे की कहय छै ओकरा अनुकरण करी या नहि तऽ हम नहि कऽ सकय छी तऽ देखबाक बड़ इच्छा रहैये कतहु देखय छियै बनल मिथिला पेन्टिंग तऽ ओकरा बड़ा गौरसँ हम करय छियै जे कतेक सुन्दर छै आओर केना बनलइए बड़ा ई छै हमरो अनुभव छल शुरूसँ परन्तु नहि भऽ सकल ई देखबाक देखकऽ बड़ा आनन्द अबैये भीतरके मोन पड़ैये पहिलेवला जे हमहुँ अइमे मानि लिअ बड़ा मोन लगय छल